میں اپنے علاقے میں چند ٹریول کمپنیوں اور ایجنٹ سے واقف ہوں یہ کمپنیاں عام طور پر حج و عمرہ گھریلو اور بین الاقوامی سفر کے لیے مختلف پیکیج کے ساتھ ہوٹل بکنگ ویزا سہولت اور گاڑیوں کی فراہمی جیسی خدمات فراہم کرتی ہے بعض کمپنیاں کافی پیشہ ور اور معتبر ہیں جبکہ کچھ میں شفافیت اور اعتماد کی کمی پائی جاتی ہیں بہتر نتائج کے لیے لوگوں کو ہمیشہ اچھی شہرت والی اور رجسٹرڈ کمپنیوں کا انتخاب کرنا چاہیے